हैलो जी डाक्टर साह्ब डाक्टर साह्ब बोल रे ना डाक्टर साह्ब मुझे बड़ा बुखार ऐ

मिकी एह् साल होआ ऐ कि लत्तें बाहें च पीड़ां होदिंयां बडिंयां हां जोड़ें च बडियां दर्दां होदियां डाक्टर जी कोई इलाज दस्सो कोई केह्ड़ी दवाई खानी ऐ केहड़ी नेईं खानी नेईं नेईं मौसमें दे स्हाबें कनै नेईं हून गै न शुरु होई दियां पूरा सीजन होई गेआ इ'यां थल्लै उप्परै गी चढ़ने गी बड़ी परेशानी औंदी कुतै थल्ले उप्पर जाना होऐ ते पौढ़ियां चढंनी उतरनियां होन ते एह् गोह्डे अकडी जन जंदे इ'यां चली नी सकदी में में कोई इलाज नेईं करवाया इ'यां गे माड़ी मुट्टी टिकी खाद्धी कोई ते कोई लाज नेईं कराया होई गे कोई त्रै चार म्हीने दबाई नेईं खाद्धी अस बड़ा दूर रौहन्ने हां कुदै प्हाड़ें च ते फ्ही ऐड्डे दूरा आई जाई फ्ही मौिसम बी बारिशां बूरशां होदियां रेहियां बड़ियां इत्थै ते प्हाड़ी लाकें च रौह्ने हां अस ते फ्ही इन्ने दूरा नेईं आई सकदे हून में हा थोह्ड़ा इ'यां ब्हार शैल फिरी ऐ ते में हून कुतै जन्ने आं डाक्टर कोल चेक कराई औन्ने आं तां डाक्टर जी अस लेट होई गै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां इ'यां कुतै टिक्की दकाना रा लेई लैती ते खाई औड़ी ते धक्का लग्गी जंदा ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ डाक्टर साह्ब ठीक ऐ डाक्टर जी करुर चे कुतै ठीक ऐ ठीक ऐ खरी खरी अस आई जाह्गे किन्ने बजे तक बौंह्दे तुस ठीक ऐ ठीक ऐ बड़ा बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा डाक्टर साहब जी